हेलौ औ मा बिसिबां नांगौ खमाय बिसिबां खमायनांगौ खमायनो हाया आजिखानलि दामफ्रानो बारायजोबबाय माबोरै खमायबावनांगौ हाया खमायनो हाया जोंबो बेजोंसो खरसा जायो ना बयबो बिदि लाखायो माथो बयबो बिदिनो लाखायो लायो खमायनो हाया दुइस' नांगौ औ औ नोंलाय बिसिबांथो होनो दे नों बिसिबां होनो एकस' जोंलाय देरस'फोर होबाबो जागौमोनलाय एकसल' होद्रायो हायालै खमद्रायो ना एकस'आ ओमफ्राय दे पनसास थाखाल' होदेरबावदो पनसास थाखाल' होदेरबावदो दे जोंनोबोथ' साहा जो लोंनो नांगौ ना हायो दे हायो दे पनसास थाखाल' होदेरबावदो दे देरस' थाखानि थांनायसै औ हायो दे हायो थाव थावनिबो दामा बारायबाय ना थाव सोनांगौ थाव नंङाबानो खारा गारिआ गाज्रि जाया होनबा दै सोबा मोजां बेखौनो होनखायो माथो दे दे देरस'खौनो होदो दे देरस'खौनो होदो दे रायलायनानै खब'र हरफिनदो ओंख्रिया आलुसो दे होनबा हो